हेल' ओइ नोंथां गथ'फोरखौ बहा बहा हगारखो नोंहालाय हगारनानै दं आङो मोनब्ला इउ एन एकादेमि प्रायभेत स्कुलाव हगारनो सानदोंमोनलै माथो दिउस फ्रानो बिराद बुरजाथारनो

बेनोथ'लै गभारमेन्त स्कुलाव हगारबाबो माथो मास्टारफ्रा दिनैबो थ्रेनिं गाबोनबो माबानि बन्द बन्द बन्दयैनो क्लास फ्रानो जाया बेबादियाव बोरै गथ' रोंबावनो ब्रा औ औ औ नंनायाथ' नंगौ मानि ओरैनो हमवर्क हरबाय बिमा बिफाया रोङाब्लाबो रोंनांबाय तिउसन नि दारै खालामनांगौ जायो दा हनै गथ'फोरनि माबाखौ नायोब्ला सोलोंथाइखौ नायोब्ला रोंनायखौ नायोब्ला मोजां स्कुल लुबैयो नाथाय माथो खालामबावनो गभारमेन्त स्कुलाबो बेबादिनोसैबा ओंखायनो सिन्था खालामनानै इसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो प्रायभेत स्कुला वनो हरनो सानबायमोन आं मा जायो बेसेबांसिम आवगायनो हायो आदसा

दे होनबा नोंथां मालाबा मोजां रायलाय फिनसै